ہمارے گاؤں میں جو سب سے الگ کھیلا جانے والا گیم ہے وہ کبڈی کا گیم ہے اور کبڈی کا گیم مجھے بہت پسند ہے اس گیم کو جب میں باہر گراؤنڈ سے باہر سے دیکھتا تھا تو مجھے بہت آسان لگتا تھا کہ ایک ٹِیم کا بندہ دوسرے ٹِیم کے بندے کو چھو کر کے واپس آ جاتا ہے آسانی سے لیکن ایسا ہے نہیں جب میں نے اس گیم کو دیکھ کھیلنا شروع کیا سیکھنا شروع کیا تو مجھے بہت مشکل لگا اِس گیم میں بہت محنت لگتی ہے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی لیکن میں نے اِس کو سیکھا بہت مشکلوں سے سیکھا سیکھنے کے بعد یہ میرے لئے بہت آسان ہو گیا جسمانی اب میں اِس کو بہت آسانی سے کھیل سکتا ہوں جسمانی طور سے بھی اور ذہنی طور سے بھی